جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں کتابیں پڑھنا پسند ہے آ کون کون سی کتابیں پڑھیں اور کون کون سی کتابیں پڑھنا مجھے پسند ہے تو میں سب سے پہلے ہسٹری ٹائپ کی اسٹوڈنٹ ہوں مجھے ہسٹری کی کتابیں پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی لُطف ملتا ہے تو میں نے نیشنلشٹ رائٹر کی بہت سارے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جیسے ہاں ہمارے آر ایش شرما کی ایک کتاب ہے انڈیا پاسٹ جن میں اِنہوں نے ہندوستان کی قدیم تہذیب کے بارے میں بہت ہی وسیع ریسرچ کرکے اُنہوں نے اِس کو تیار کیا ہُوا ہے اور پھر اُس کے بعد ایک اور نیشنلشٹ رائٹر جو ہمارے یونیورسٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے ڈاکٹر ستیش چندرا اُن کی کتابیں میں نے پڑھی ہے میڈیول ہسٹری وہ بھی نیشنلشٹ رائٹر ہے وہ بھی اچھی کتابیں لکھتے ہیں میڈیول انڈیا کرکے اُن کی ایک کتابیں ہیں اور سیمیلرلی کتاب ایک ہے میم ماڈرن انڈیا جو بھی وہ بھی نیشنلشٹ رائٹر ہیں بپن چندرا اُن کی کتابیں میں نے پڑھی ہے پوری اور میم بہت سارے جیسے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہسٹری کی لے کر کے ہے رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب پڑھی ہے نیشنلزم وہ بہت اچھی کتاب مجھے لگی اُس میں نیشنلزم ان انڈیا نیشنلزم ان جاپان نیشنلزم ان ویسٹ ساری اُس میں ڈسکشن کیا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت تفصیلی گفتگو اُنہوں نے کی ہے اُس میں اور گاندھی کے میں نے پڑھا ہے گاندھی کی سوراج پڑھی ہے میں نے وہ بہت اچھی کتاب ہے